میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے کیونکہ یہ نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس سے بہتر کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے بچپن ہی سے کرکٹ کھیلنے کا شوق رہا ہے اور جب بھی وقت ملے دوستوں کے ساتھ کھیلنے نکل جاتی ہوں کرکٹ میں ٹیم ورک صبر حکمت عملی اور فیصلہ سازی جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اس کھیل کو کھیلنے سے جسمانی ورزش بھی ہو جاتی ہے اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے کرکٹ کے ہر لمحے میں ایک نیا خوشی ہوتی ہے چاہے بیٹنگ ہو بالنگ ہو یا فیلڈنگ مجھے خاص طور پر بیٹنگ پسند ہے کیونکہ اس میں فوکس اور خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کرکٹ میں ہمیں دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جذبہ بھی سکھاتا ہے یہی سب وجہ ہے کہ کرکٹ میرا پسندیدہ کھیل ہے